हांव उतोर्ड्डा हे गांवांत रावता हो एक धाकटो असो गांव हांगाचो लोक खूब मोगाळ ती एक दुसऱ्याची वासपूस करता आनी काळजी घेता म्हजे गांवांत खूब थोडो लोक रावता म्हाका दिसता एक तीन आनी चारशीं असलो लोक रावता आनी तीं सगळीं एकामेकाक पावता म्हाका केन्ना तरी कोणें तरी सांगिल्लें की जेन्ना हांव खूब बारीक आशिल्लें थोड्या लोकांनी म्हाका सांगलें की म्हाका म्हजें वजन वाडोवपा खातीर दूद पिवपाक जाय नुस्तें खावपाक जाय तांतें खावपाक जाय आनी मासाळ खावपाक जाय आनी जाता तितलें दुदाच्यो वस्तू खावपाक जाय आनी भाजी पालो खावपाक जाय आनी म्हाका भायल्यांची जिन्सां खावपाक बंद करपाक जाय